ہاں ہیلو ہاں ہیلو جی سر بولیے ہاں جی سر ہو جائے گا ڈوکومینٹ میں کہہ رہے اس میں ادھار کاڈ اور جو آپ کا فوٹو جو ہے وہ تو یہیں پہ کھینچا جائے گا سر یہ آدھار کاڈ مینلی لگے گا اور آپ کا فوٹو جو ہے سر وہ دکان پہ ہم کھینچ لیں گے اسٹوڈیو میں جی سر اور جیو کا سر سیم نکل جائے گا آپ کا اور سر فور جی سیم نکلے گا نا سر ہاں سر ہاں تو سر وہ ہم نکالنے کا سر روپیہ آپ سے دو تین سو روپیہ لیں گے سر جی سر آپ کو نکالنے کا ہاں سر آئیے دیکھتے ہیں ہو جائے گا اوہ اور دیکھیے سر ہمارے سوپ پہ سیم کے علاوہ نیو فون لیجیے سر یہ بھی اویلیبل ہے اور اس طرح جیسے کہ آپ کوئی پرانا فون ہے ٹوٹا پھوٹا اس کو ڑپیئرنگ کرانا ہے تو وہ سب ہمارے شاپ پہ ہو جاتا ہے سر آپ کے گھر میں کوئی موبائل تو وہ سب بھی ہو جاتا ہے اور نیو پھون اون تو ملتا ہی ہے سر سر نیو فون بہت ہی آپ جس ٹائپ کا لیجیے گا سر جس کمپنی کا لیجیے گا اس ٹائپ میں مل جائے گا سر ہاں سر ریئلمی کا جو موڈل ہے ریئلمی ایکس ٹویلو ہے سر وہ آپ کو ففٹین ہزار تک پڑ جائے گا سر ففٹین تھاؤزینڈ تک ہاں سر آئیے سر آپ سیم نکالنے آئیے گا تو اس کے ساتھ ساتھ فون بھی لے لیجیے گا سر ٹھیک ہے سر آپ کب آئیے گا سر ٹھیک ہے شکریہ آئیے گا سر